तव्हां एमेजॉन कस्टमर केयर मां सां ॻाल्हायो त मां छा चेंदा आइन पंहिंजो ॿ टे ॾींहं पहिरियों ई ऐं परफ्यूम घुराई हुई मां उहा पर मुंहिंजी चॉइस कोन हुई ॿी तव्हां मोकिली आहे ऐं ॿियों छा चवंदा आहिनि मुंहिंजो इहा बोतल बि परफ्यूम जी भगल आई आहे टुटियलु मूंखे इहा रिपलेसमेंट करणी आहे रिटर्न करणी आहे या त मूंखे मुंहिंजी चॉइस जेको हुई उहा मोकिलियो न त पंहिंजो इहो तव्हां रिटर्न मां त मोकिलिया या तव्हां ॿी एक्सचेंज करे मोकिलियो त घणो टाइम लॻंदो हुन में एक्सचेंज करे ॾियण में या त वरी जीअं तव्हां सम्झो उहो मां कयांव या रिटर्न कयां या तव्हां एक्सचेंज करे ॾियो तव्हां या रीफंड पैसा ॾींदो छो त हीअं मुंहिंजी चॉइस कोन हुई चॉइस ॿी हुई तव्हां मोकिली ॿी आहे मूंखे बराबरि